ग्रांऽ दे लोकें गी बड़ी प्राब्लम होंदी ऐ जाने औने दी कोई गड्डियें दी समस्या बड़ी रौंह्दी उनें पढ़ाइयै दी समस्या रौंह्दी बच्चें गी बड़ी ज्यादा नौकरियें दी समस्या रौंह्दी ऐ क्योंकि बड़ै दूर दूर जाना पौंदा उनें पढ़ने आस्तै जेह्दे कन्नै उनें बड़ी मुश्कल पौंदी ऐ इस कारण कोई गड्डियें दे ढंगै दे रोड़ नेईं होंदे बारश टाइम रोड़ खराब होई जंदे गड्डियां पूरियां नी मिलदियां पढ़ाई दी सर्विस पूरी नी थ्होंदी टीचर पूरे नीं मिलदे उना नूं होर एह् बड़ी सारियां चीजां उनें जेह्ड़ियां मुश्कल मतलब पेई जंदी ऐ जेह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़े रूरल लोक होंदे उनें थोह्ड़ा केईं चीजें दा सामना करना पौंदा उनेंगी बड़ियां सारियां केईं जेह्ड़ियां स्हूलतां जेह्ड़ियां नेईं थ्होंदियां